ہمارے خیال سے فون آنے سے پہلے لوگ آف لائن گیم کھیلتے تھے دوڑ بھاگ چور چور پولیس کرکٹ اسنیک گیم اس طرح کے گیمس ہوا کرتے تھے جو آف لائن بچے کھیلا کرتے تھے اور جب سے یہ فون آئے ہیں اینڈرائڈ فونس بچوں کے ہاتھوں میں ملے ہیں تب سے یہ اس طرح کے گیمس آ گیے ہیں پب جی فری فائر ڈریم الیون روپی اس طرح کے گیم آئے ہیں اور ان لوگ اسی میں فون سے ہی آن لائن گیم کھیلا کرتے ہیں اور گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہیں